جب میں نے ڈرائنگ سیکھنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے اہم چیز مشاہدہ ہے میں نے جان بوجھ کر روزمرہ کی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا ان کی شکل سائز زاویہ اور روشنی و سائے کا کھیل اس نے میری آنکھ کو تربیت دی کے میں زیادہ باریکی سے تفصیلات کو دیکھ سکوں اس کے بعد جب میں ڈرائنگ کرتا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی لائن کہاں ہونی چاہیے اور شیڈنگ کیسی کرنی ہے پھر میں نے گیسچر ڈرائنگ سیکھا یعنی چند سیکنڈس میں پورے منظر یا کردار کا خاکہ بنانا اس سے میرے ہاتھ میں روانی آئی اور میں حرکت اور ایکس ایکسپریشن کو بہتر طریقے سے کاغذ پر لانے لگا اس تکنیک کے لیے میں نے یوٹیوب پر پروکو اور لائن آف ایکشن جیسی ویبسائٹ سے مدد لی پروکو کی ویڈیوز نے اینوٹمی اور فگر ڈرائنگ میں میری بہت مدد کی میں نے پرسپیکٹیو ڈرائنگ بھی سیکھی درحقیقت سب کچھ سیکھا اور ایک اہم چیز ریفرینس فوٹوز کا استعمال ہے میں نے گوگل ایمیجز پنٹریسٹ انسپلیش ان سب کی مدد لی ڈیوین آرٹ ریڈیٹس لرن آرٹ یہ سب میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا جس سے بہت مجھے مدد ملی